جی ہاں جہاں تک معاشرے میں خواتین کا رقص کرنے کا معاملہ ہے تو چیلنجیز ہوتے ہیں لیکن ریئل بات یہ ہے کہ کوئی بھی مشغلہ ہو کوئی بھی پیشہ ہو اس میں چیلنجیز ہوتے ہیں لوگوں کے دو نظریات ہوتے ہیں کسی کا جو ہے مثبت پہلو ہوتا ہے کسی کا منفی پہلو ہوتا ہے تو ہر معاملے میں ہر مشغلے میں ہر پیشے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اسی طرح سے رقص کا عورتوں کا رقص کرنا اس تعلق سے بھی لوگوں کے دو نظریے ہیں جو لوگ مطلب کہ رقص کے عورتوں کے رقص کے خلاف ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی خواتین کی حفاظت کرتے ہیں کہ وہ بازار کی زینت نہ بنیں لیکن بعض لوگ جو ہیں خود اپنی بچیوں کو اپنی عورتوں کو رقص کرواتے ہیں ان کا مشغلہ بن جاتا ہے لوگ اس کو سراہتے ہیں ان کو باقاعدہ اس کی فیس دیتے ہیں تو دونوں طرح کے چیلنجیز ہیں اور سب اپنی اپنی ذہنیت کے اعتبار سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں